मां जानकी नाले जी दुकान खां हिकिड़ो हैंडबैग वरितो ॾाढो महांगो हैंडबैग वरितो हुओ पर हुन हैंडबैग जो कपिड़ो ॾाढो ख़राबु निकितो अंदर जो कपिड़ो त सड़ियलु ई निकितो झटि फाटी वियो ऐं हुन जे हैंडबैग जी चैनू बि ॾाढियूं ई हलकियूं निकितियूं ऐं हैंडबैग अहिड़ो महांगो हुजण सां उन में हो वॾो बि हुओ पर कुझु कम जो हुओ न छो त हुन में जेतिरो बि सामान भरियो उहो उहो उन जा कड़ा टूटी पिया पवनि हैंडबैग जो कलर बि झटि उड़ी वियो जो की मूंखे जरा बि वणियो कोन मां त कंहिंखे बि इहा सलाहु ॾींदमि ई कोन की हुन दुकान खां हीअ हैंडबैग वठनि महांगो हुजण खां बि हुन जी प्रॉडक्ट जेकी हुई उहा ॾाढी सस्ती ऐं ख़राबु हुई जेको मूंखे पसंदि न आहियो त मां तव्हांखे सलाहु ॾींदमि की कोई बि वस्तू वठण खां पहिरियों हुन खे चङी तरह ॾिसी परखे पोइ ई वठणु घुरिजे